आंनि मोजां मोनसिन्नाय जामुङानो जाहैबाय जोगोनाथ बिजौ बेयो जोंहानि न'आवनो दङ जोंना जोंहानि आइया बेखौ फुं फुंआव सिखारनानै खायो आरो बिराद गोथाव सङो आं बिराद जायो बे जोगोनाथ बिजौखौ जोङो मिथिनो मोनोदि बे जोगोनाथ बिजौआव गोबां प्रतिनस भितामिनस फोर थायो आरो बेफोर देहानि थाखाय जोबोत मोजां बेनिखायनो जोंहानि आइयाबो बिराद जानो थुलुंगा होयो आंखौ आरो बियो ननि बारिनिफ्राइ गोबां मैगंफोर खानानै लाबोयो जोगोनाथ बिजौ जोगोनाथ जोगोनाथ बिफाङाबो जोंहानि जोंहानि न'आवनो दङ जोंहानि बिमायानो गायो बिदिनो जोंहानि बिमाया सानफ्रोमबो मैगं संनो होयो बेनिखायनो आङो मैगंखौ बांसिन मोजां मोनो जानो आरो बे मैगं थाइगंखौ जोंहा नआवनो जायो बिमायाबो गोथाव गोथावैनो संनानै होयो